जियां कि तुसेंगी पता गै कि जम्मू बिच्च बी अलग अलग जात पात दे लोग रौंह्दे न है ना ते इद्धर लोकें ई बी थोह्ड़ा इ'यां होंदा कि भेदभाव बड़ा करदे न हून ते थोह्ड़ा घट्ट होई गेदा ऐ ते लेकिन पैह्लें कि जियां कि में पैह्लें सुने दा ऐ पैह्लें लोग बड़ा करदे हे जियां कि जेह्ड़े जरनल कैटागरी दे होंदे न राजपूत होई जान ब्रैह्मण होई जान होर कोई कैटागरी ते लोग ना जेह्ड़ियां निक्कियां कास्टां होंदियां ना इ'यां चमैर बटवाल होर कास्टां होंदियां न इंदे कन्नै ना बड़ा इ'यां छ्होन बगैरा करदे इ'यां कुतै चली जाओ ना कुतै सत्संग बी चली जाओ नी ते कोल बैठी जा ना कोई ते बड़ा इ'यां नक्क नुक्क चाढ़ना उ'नें ऐं पता निं केह् समझदे हे इ'यां ते अज्जकल ते एह् सिस्टम इ'यां बड़ा घट्ट होई गेदा ते एह् ऐ कि थोह्ड़े इ'यां रीलिज़न च इयां लड़ाइयां लड़ूइयां बी बड़ियां होंदियां कोई जमीना उप्पर लड़ा दा कोई घर कुसै दे लड़ाई लग्गी दी अपने गै ते इक में लड़ाई दिक्खी ही इद्धर साढ़े ग्रांऽ गै में जियां कि ग्रांऽ दी गै रौहने आह्ली आं ते इद्धर ना राजपूत हे राजपूतें दी जमीन ही ते कन्नै रौंह्दे हे चमैर होंदे हे ओह् ते उं'दा ना इ'यां घर गै ते पना नि इ'यां पानी बगदा कुतै उंदे खेत्तरें च चली जंदा होना थोह्ड़ा बौह्त चली जंदा होना घर घरै दा होऐ कोई खेत्तर खूत्तर ते नाले च ते नाला कोई टट्टी गेआ होना ऐ ते पानी चली जंदा हा ते ओह् ना ते उनें कोई मूंह् कन्नै कोई गल्ल निं कीती ऐ ओह् सिद्धे तलवारां लेइयै आई जंदे पर हैं उनेंगी ते कोई समझ गै निं ऐ हैं केह् ऐ एह् केह् ऐ एह् केह् सिस्टम ऐ भला ते एह् इद्धर मतलब इ'यां ऐ कि ग्राएं च एह् चीज़ां बड़ियां होंदियां लोग ना इ'यां उप्पर चढ़ी जंदे इक दूए दे दिखदे निं ऐ कि ओह् बी बंदा इन्सान ऐ जां के केह् ऐ ओह् बी बंदा इन्सान ई ऐ गल्ल ते मुहैं कन्नै बी होई सकदी ऐ लेकिन नेईं लोक जेह्ड़े ऐ ओह् निक्की जात गी किश समझदे निं ऐ हां हून ते एह् हून ते सिस्टम निं रेह्दा ऐ हून केह् मेघ ते केह् राजपूत हून कोई निं ऐ हून ते सारे ठीक न इकुअल न ते ओह् अलग अलग राीलिज़न दे लोग बी रौंह्दे न ते जियां कि मुसलमान न है न हिंदु न हिंदुऐं दा एह् ऐ कि एह् मुसलमानें दे घर निं इन्ना खास जंदे हैन पैह्लें ते निं जंदे न हून ते थोह्ड़ा चली जंदे न अज्जकल ते पढ़दे पुढ़दे किट्ठे ते होई जंदा सि थोह्ड़ा इ'यां फ्रैंडशिप होई जंदी थोह्ड़ी ते इ'यां पैह्लें कि जंदे निं हे क्योंकि ओह् लोक मीट मच्छी खाने आह्ले होंदे हिंदु लोग कु'त्थें खंदे हिंदु लोग नेईं खंदे पाप समझदे ते इं'दे कन्नै निं जंदे ऐ क्योंकि एह् लोक जियां गौ माता गी माता सानूं माता मन्नने पर इंदे च निं ऐ एह् सिस्टम एह् गौ माता दा जियां सुने दा कि मुस्लमान जेह्ड़े होंदे न एह् इ'यां बलि बगैरा करदे न किन्ना पाप ऐ है ना सानूं लोग निं ऐ करदे सानूं थोह्ड़ा बड़ा इ'यां करदे हे में बी करनी आं अजें बी मेरी कोई मेरी मुस्लिम कोई स्हेली स्हूली होऐ ते इ'यां घर बाहर लेकिन घर घूर हैनी जंदी ऐ क्योंकि ओह् इ'यां कि समें माता रानी गी बड़ा मन्ननी आं इ'यां थोह्ड़ी रीलिज़नस टाइप दी आं है ना में बी इन्ना ओह् निं करदी ते किश लोग इ'यां होंदे ना मीट शीट खाने आह्ले होंदे ते फिर उं'दे कन्नै थोह्ड़ा करना पौंदा करी लैन्ने आं क्योंकि साढ़े मनै च ऐ हून स्टार्टिंग दा बैह्म पेदा ऐ ते हून एह्दा केह् करी सकने आं ते बाकी रीलिज़न अज्जकल निं ऐ सिस्टम अज्जकल सारे इक मिली जुलियै रौंह्दे कोई लड़ाई लड़ूई नेईं होंदी ऐ खास हां थोह्ड़ी ग्राएं बिच्च चुगलियां बगैरा होंदियां न जेह्ड़ियां जेह्ड़ियां पैह्लें बी होंदियां हियां ते अज्ज बी होंदियां न अज्ज थोह्ड़ी डिजीटल होई गेदियां न पैह्लें ते लोक मुहैं कन्नै करदे हे इक दुए दे घरै घरै जाइयै करदे हे अज्जकलन फोनै उप्पर चैट उप्पर चलदियां एह् होई गेदा ते थोह्ड़ा चेंज़ ते होए दा ऐ सोसायटी बिच्च बाकी सानूं मिली जुलियै गै रौह्न्ने आं अज्जकल निं करदा कोई इन्ना इन्ना ते ठी ठीक ऐ अपनी सोसायटी शैल गै रौह्ना चाहिदा ते जियां पैह्लें पैह्लें होंदा हा राजपूत अपने आप गी बड़ा ओह् समझदे सोचदे जो सानूं ऐ कोई ऐ निं ऐ राजा म्हाराजा सानूं बाकी आह्ले इ'यां कीड़े मकोड़े अज्जकल निं ऐ एह् सिस्टम अज्जकल सारे इकुअल न है ना पैह्लें लोग करदे हे पैह्लें लोक छ्होन बी बड़ा करदे हे जनानियां बड़ा छ्होन करदियां हियां जेह्ड़ियां ब्रैह्मणें दियां लाड़ियां होंदियां हियां न बड़ियां छहोन करदियां हियां कुदै चली जाओ नी कुतै मीटिंग शीटिंग च चली जाओ कुदै बड़ा इ'यां नक्क चाढ़ी चाढ़ियै बैठना उ'नें अग्गें पिच्छै अज्जकल निं ऐ अज्जकल ते आपें आखदियां आओ भाई अज्जकल ते लोक इक दूए दे घरें खा खाई पी बी लैंदे न पैह्लें निं हे खंदे है न पैह्लें बटवालें दी जेह्ड़े एह् चमैर होंदे न चमैरें दी कोई कुछ खा दा होंदा ना उंदे कोल दूर होइयै बैठदे हे इंदे कोल निं बैठना घर जाइयै न्हांदियां हियां जनानियां पता नि खरै एह् न्हांदे निं हैन ते अज्जकल निं ऐ एह् सिस्टम अज्जकल बड़ा चेंज होई गेदा ऐ बाकी दिखदे अग्गें अग्गें होर चेंज होना होर ठीक होना क्योंकि सारें कोला बड्डी जेह्ड़ी चीज ऐ जेहड़ी मिगी लगदी ऐ ना ओह् इन्सानियत ऐ जेह्ड़ा इंसान अगला बंदा इन्सान ऐ ते सानूं बी इन्सान आं सानूं बी इन्सान दी कदर करनी ऐ जाति पाती दी कदर थोह्ड़े करनी जातां पातां ते चलो ई रब्ब ने बनाई दियां न एह् ऐ गै न पर इंसान सारें कोला पैह्लें ऐ अज्जकल सारे इक दूए गी मिली जुलियै रौंह्दे न मिली गिलियै रौंह्दे न ब्याह् कारजें बी सद्ददे न पैह्लें निं हे सद्ददे हैन पैह्लें पैह्लें अपने गै जाति दे लोकें गी लोक करदे हे अपने गै रिश्तेदारें गी करदे हे अज्जकल लोक कुसै कन्नै दोस्ती होऐ बाहर कुसै कन्नै बनी बुनी जाए ऐं कोई कॉलेज़ च गै कोई कुड़ियां पढ़दियांं स्हेली स्हूलियां बनी जंदियां न होर होर रीलिज़न दियां लोग सद्ददे शैल सगुआं सभनें गी शैल सम्हालदे पैह्लें एह् लेइयां चीज़ां निं होंदियां हियां पैह्लें सिर्फ अपनी गै कैटागरी दे होंदे हे अपनी गै कैटागरी कन्नै खाना पीना दूए बंदे गी निं इन्ना खास ओह् समझदे ना किश बलांदे चलांदे हे